کمر درد کے علاج کے لیے دیہی علاقوں خصوصاً گاؤں میں کئی گھریلو اور روایتی علاج رائج ہے یہ علاج زیادہ تر قدرتی جڑی بوٹیوں مالش اور پرہیز پر مبنی ہوتے ہیں درج ذیل کچھ مقبول گھریلو علاج ہیں سرسوں کی تیل کی مالش سرسوں کے تیل کو ہلکا گرم کر کے کمر پر مالش کی جاتی ہے تاکہ خون کی روانی بہتر ہو اور درد میں آرام ملے تل کے تیل اور لہسن کا استعمال تل کے تیل میں لہسن کو پکا کر اس تیل سے مالش کی جاتی ہے یہ ایک پرانا نسخہ ہے جو سوجن اور درد میں مؤثر سمجھا جاتا ہے ہلدی والا دودھ رات کو سونے سے پہلے ہلدی ملا گرم دودھ پینا کمر درد میں فائدہ مند سمجھا جاتا ہے کیونکہ ہلدی قدرتی طور پر سوزش کم کرتی ہے گرم پٹی یا نمک کی پوٹلی گرم نمک کو کپڑے میں باندھ کر کمر پر سینکائی کی جاتی ہے یہ پٹھوں کو آرام دیتی ہے اور درد کو کم کرتی ہے جڑی